घुमण लाइ घुमण लाइ त सॼे भारत में ॾाढो कुझु आहे पर ॾिसण वञू त गुजरात जी जेकी धरती आहे हुन ते त भॻवान जी एतिरी भक्ति ऐं एॾी महिर लगी पेई आहे की कुंढ कुंढ में गांव गांव में भक्तिअ सां भरियो पियल गुजरात आहे ॾाढो वणंदो आहे मूंखे मुंहिंजो सुहिणो गुजरात ऐं मुंहिंजे गुजरात में छा घटि आहे ॿाहिरां खां माण्हू गुजरात ॾिसण था अचनि पिया इहो मुंहिंजो जूनागढ़ जो गर्वी गिरनार लॻो पयो आहे नरसिंह मेहता जो सरोवर लॻो पियो आहे विष्णु जो धाम लॻो पियो आहे मांगरोल में जूनागढ़ जो ज नंढिणो गांव आहे मांगरोल हुन मांगरोल गांव में मुंहिंजा सभिनिनि सिंधियुनि जा हिंगलाज मां विराजमान लॻा पिया आहिनि हा इहा ॻाल्हि ॾाढी सची अथव के जूनागढ़ ज़िले जो जेको नंढिणो गांव आहे मांगरोल हुन में पाकिस्तान जो मंदरु हिंगणाज माता जो मंदर आहे ऐं हिंगणाज माता खे केर न सुञाणे मांगरोल मांगरोल पिता ज़रूरी आहे माता बि ज़रूरी आहे हा सभेई सिंधी पंहिंजी माता हिंगलाज माता हुनजो ॾाढो सुहिणो सुठो मंदर ठहियल आहे ॼण त इहो लॻंदो आहे वञण खां पोइ की हिंगणाज मां साम्हूं ई वेठी आहे अने हुन मंदर में अंदरि पेर रखंदे लॻंदो आहे की माता राणीअ जे हंज में अची वेठा आहियूं पाणि ऐं माता राणीअ जी महिर ऐं आसीस लॻी पेई आहे अहिड़ो त कोई हुते आहे ई कोन की वियव ऐं माता वटि जेके बि अर्ज़ु कयव माता स्वीकार न करे नालो त शायदि कंहिं ॿुधो ई न हूंदो मांगरोल गांव जो पर जीअं मां तव्हांखे ॿुधायांव थी की जूनागढ़ अचो ऐं मांगरोल पंहिंजी माता राणीअ जा दर्शनु न करण वञू अहिड़ो न कजो हिंगलाज माता जो मंदरु मांगरोल पहिरां दर्शनु करण वञिजो ऐं ॿियो राजकोट ज़िलो वीरपुर हिनजो बि नालो ॾाढो माण्हुनि घट ई ॿुधो हूंदो पर उहो बि मूंखे इलाही वणंदो आहे घुमण जे लाइ भक्ति भाव भक्ति भाव सां भरियल पियो आहे वीरपुर वीरपुर माना जलाराम बापा जो मंदर ऐं जलाराम रघुवंश कुल जा ॾिसण वञू त युगो युगो प्रा जॾहिं भॻवानु श्रीराम जो अवतारु थियो हुओ हुनजे कुल जा आहिनि इहे जलाराम बापा जला चवंदा हुआ सभु जलाराम बापा खे जला बापा हुनजी त ॾाढी सुठी तव्हांखे हिकिड़ी कथा ॿुधाइणु चाहींदसि मां की पाण खे सरीर में हेॾी तकलीफ़ हूंदी हुयसि जलाराम बापा खे पोइ बि ख़ाली विं विंदिरया वेठा हूंदा हुआ ॿिए जी तकलीफ़ूं लाहिण जे लाइ कंहिंजी छा तकलीफ़ आहे उहा लाहिण लाइ विंदिरया वेठा हूंदा हुआ ऐं हुनजी ज़ाल जो नालो हूंदो हुओ वीरबाई जलाबापा अने वीरबाई उन्हनि जी हीअं तव्हां आखाणी ॿुधंदा त मनु भरिजी ईंदो रघुवंश कुल जो नियम हुओ की कोई दर था ख़ाली पेटु न वेंदो हुओ तॾहिं चङे अर्ज़ु समय जी पहिला जी ॻाल थी कयांव मां तव्हांखे की भॻवानु जलाराम जी परीक्षा वठणु आहियां ऐं सफ़ा ग़रीबु जो रूप वेसु खणी करे आहियां ऐं हथु न हलनि पेर न हलनि इहा मुंधल मुंधल भॻवान अची वेठसि त जलाराम बापा चयईसि छा थियो थई भई तोखे इय छो मुंधल मुंधल वेठा आ वेठा आहियो तव्हां संतनि जो स्वरूप हुयो तेॾी महिल भगवाननि खे त ॻाल्हि कयनिसि बसि वेठो आहियां ऐं मुंहिंजी तकलीफ़ तूं दूरि कोन करे सघंदे तो खां परिते कोन थींदी तुंहिंजे वसु में कोन थई मुंहिंजी ॻाल्हि तूं न पुछ जलाराम तूं न पुछ त जलाराम बि चयईसि चयईसि तव्हां मूंखे ॻाल्हि कंदव त पोइ मां हिनजी कुझु हल कढी सघंदसि उकेल हिनजो पोइ ईंदो न त चईसि हिकु कमु कयो पाणि रोटी खाईंदे खाईंदे था ॻाल्हायूं अचो त मानी खाऊं असांजे घर में मुंहिंजे दर था कोई पाछो न वेंदो आहे जलाराम बापा चयईसि संत खे त संत चयईसि न रोटी त मां खाईंदुसि ई कोन त जलाराम बापा चयईसि मां तव्हांखे रोटी खाइण बिना वञण ई कोन ॾींदसि मुंहिंजे कुल जो नियम आहे इहो की रोटीअ बिना कोई घर खां ॿाहिरि न वेंदो त संत बि चईसि मां त तुंहिंजे घर खाईंदसि ई कोन जलाराम बापा बि छॾण में हुआ ई कोन मां त तोखे मां त तव्हांखे खाराईंदो रहंदसि कंदे कंदे ॻाल्हि वधी अॻियां पोइ भॻवानु संत रूप में भॻवानु चयईसि मां रोटी खाय ई पर मुंहिंजी अथई हिकिड़ी शर्त मञंदे जलाराम चयईसि हा मञंदमि चयईसि ॿुधायो चयईसि ध्यानु रखिजा वचन खां मुकुरजांइ न फिरजांइ न त जलाराम बि चयईसि भले कोन फिरंदसि ॿुधाए बाबा ॻाल्हि ॿुधाए तूं मूंखे संत हुआ उन्हनि खे पिया चवनि चयईसि ॿुधु मुंहिंजी ॻाल्हि हाणे तूं मूंखे तुंहिंजी ज़ाल जा हथ ॾे हाणे जलाराम बापा बि पंज मिन्ट त सोच वीचार में पंहिंजी विया सोच अची वियसि मग़ज़ में ई छा थियो हीअं वरी कहिड़ी ॻाल्हि थियनि त चयईसि ॾिस तूं मूंखे रोट संत चवनिसि था बाबा चयईसि ॾिस तूं कयई मूंखे रोटीअ जी सलाह रोटी तूं खाराईंदे हिकु ॾींहुं ॿ ॾींहं टे ॾींहं सॼी उमिरि भला खाराईंदे न खाराईंदे नी सॼी उमिरि जो तोखे मूंखे रोटी खाराइण जी सेवा ॾियणी अथई हाणे ॾिस मुंहिंजा त न को हथु तव्हां कमु करनि न को मुंहिंजा पेर था कमु करनि जीअंदुसि त भूख ते थोरी जीअंदुसि ऐं भूख ते जीअंदसि त मरी वेंदसि हाणे तुंहिंजे हथ में अथई तुंहिंजी ज़ाल जो हथु मूंखे ॾेई छॾ मुंहिंजी जेतिरी हयाती तुंहिंजी ज़ाल मूंखे रोटी करे खाराए इहो वचनि वठ तूं मूं खां त मां तुंहिंजे घर में ॻिरहो भराए हाणे जलाराम बापा वचनि त ॾिनई तॾहिं खां नियम हुओ हिकिड़ो हिननि जो रघुकुल रीत प्राण जाए पर वचन न जाए मरी छो न वञे माण्हू पर वचन त भई पूरो करिणो ई पवंदो वाइदो ॾिनो आहे त पूरो कबो नी हाणे जलाराम बापा चयईसि चयईसि बाबा पंज मिन्ट ॾे मूंखे मां अचाए थो तुंहिंजी रोटी बि थो खणी अचाए बाबा मग़ज़ में इअं भॻवान ई परीक्षा में पास थींदो कोन मां ॾिसांसि थो भॻवान खे एतिरो विश्वास की परीक्षा में पास कोन थींदो पर चवंदा त हुआ भॻवान खां वॾी भक्ति भॻवान खां वॾी भक्ति हुन भक्तिअ जे करे भॻवान बि झुकी वियो हाणे ॿुधजो छा थो थिए वियो जलाराम बापा अंदरि वीरबाई रोटलो पेई करे मानी पेई पचाए चयईसि वीरबाईअ खे भंडेरी चवंदा हुआ प्यार सां भंडेरी ॿुधे थी भंडेरी चयईसि हा ॿुधायो चयईसि ॿाहिरि बाबा आहियां आहिनि हिकिड़ा संत महात्मा उन्हनि खे रोटी खाइणी आहे मानी त भंडेरी त ख़ुशि थी विया चयईसि हा हा मुंहिंजी मानी पेई थी पचे विहारोनि विहारोनि त ॾियानि थी मानी खारायोनि न भाॼी आहे मानी आहे सभु कुझु आहे जेको आहे पंहिंजे घर में खारायोनि बाबा खे वञण न ॾिजोनि चयईसि भंडेरी हिकिड़ी ॻाल्हि चवई चयईसि हा ॿुधायो नी पुछो जेको तव्हांखे पुछिणो आहे चुप छो थी विया आहियो पोइ भंडेरीअ जी खे चयईसि जलाराम बापा पंहिंजे दर ते खाईंदा मानी पर हिकिड़ो मूं खां वाइदो वरितो अथई चयईसि हा ॿुधायो कहिड़ो वाइदो वरितो अथई चयईसि सॼी उमिरि जलाराम बापा चयईसि भंडेरीअ खे वीरबाईअ खे सॼी उमिरि तोखे हुनखे रोटी करे खारायणी अथई इहो वाइदो वरितो अथई उहो वाइदो मां पूरो कयो त मुंहिंजे दर ते रोटी खाईंदा बाक़ी पंहिंजे दर ते रोटी कोन खाईंदा हाणे मां छा कया हाणे ॻाल्हि थी थिए चालू चालू हाणे ॾिसो कीअं थी ॻाल्हि थिए पंहिंजे मथां हूंदी आहे नी माण्हू फार पवंदो आहे पर ॿिए कंहिंजे मथां करिणो माना पंज मिन्ट चिंता त थींदी न पाण खे जलाराम बापा घबराइजी विया भंडेरी चवंदी छा पर भंडेरी चयईसि चयईसि तव्हां चिंता छो था कयो हा करे छॾियोनि पंहिंजे कुल जो रीत रिवाज़ु आहे वाइदो थोरी छॾंदासीं मां राजी ख़ुशी सां सॼी उमिरि हिननि खे रोटी करे खाराइण लाइ तयार आहियां ॿिन्हीं जी ॻाल्हि थी ॿई ॿाहिरि निकिता थाल्ही हथ में बाबा ॾिसी चौकी विया इहो छा हथ में थाली खणी आहियो आहे जलाराम माना हाणे पक वीरबाई मञी वेई लॻे थी पेई भॻवान खे बि अखियुनि में पाणी अची वियो चयई वाह मुंहिंजो भक्त वाह ऐं हुनखां पोइ भॻवानु चयईसि भले तव्हां वीरबाईअ खे वठी वञो भंडेरी तव्हांखे सॼी उमिरि रोटी करे खाराईंदव ऐं ॿ मिन्ट ॾिनईसि भॻवानु सची कथा अथव ॿ मिन्ट ॾिनईसि भॻवानु चयईसि तूं ज़ाल सां मोकिलाए त सही इअं कीअं थो मोकिले वञ तूं ॿ मिन्ट ॻाल्हाए अचेसि मोकिलाए छॾेसि वरी मतां न मन फिरेस जलाराम चयईसि न बाबा न हाणे मनु कोन फिरंदसि मरी वेंदुसि पर वाइदो पूरो कंदसि भंडेरी वठी वञो तव्हां ऐं खारायोसि सॼी उमिरि तव्हांखे रोटी खाराईंदव भंडेरी जे हथ जी पकवान खाइजो अने हुते भॻवानु इय परीक्षा पूरी कयनि अने हाणे हुन वीरपुर में शहर जो नालो त वीरपुर हुन खां पोइ ही पियो आहे राजकोट ज़िले में वीरपुर नाले जे शहर में जलाराम बापा जो मंदरु माने चोवीह कलाक हुते जेको बि मंदर में वञे रोटी मिलंदी रहंदी आहे मने हुते भॻवान जी एतिरी महिर आहे की हुन मंदर में हिक पावली अठानी तक विझण जी मनाई आहे ख़ाली दर्शनु कयो ऐं तमामु हथ जोड़े रोटी खाई करे ॿाहिरि निकिरो हुतां जो लंगर प्रशाद वठी करे ॿाहिरि निकिरो